हमरा चिकेन बिरियानी खायके मन करै हइ से होटलवला के फोन केलियै हन जे से चिकेन बिरियानी लऽ कऽ आ कऽ फेर खाना खायके मन करै हइ चिकेन बिरियानी सेसभ पनीरेके सब्जी हो गेलै चिकेने हो गेलै सभ जे हइ खायके मन करै हइ चिकेन बिरियानी जैसे आइ खइबिही तऽ फोन कऽ कऽ आर्डर कऽ कऽ मङ्गा लिहऽ फेन हम पेमेन्ट कऽ कऽ रुपैआ भेज देब जैसे दोबारामे अच्छा कऽ कऽ अच्छा खाना जैसे चिकेन बिरियानी बना कऽ फेन भेजयके लिए दै के हमहूँ पैसा होतै तऽ फेन फोन कऽ कऽ फेन अच्छासँ अभी तऽ चिकेन बिरियानी आ ताहिके बाद फेन बढ़िआँसँ बना कऽ भेजल चिकेन बिरियानी खायके हो तऽ चिकेन बिरियानी सभ आर्डर कऽ कऽ दोकानवलाकेँ आर्डर केलियै हन चिकेन बिरियानी जैसे आ कऽ आ कऽ खायके होतै जैसे चिकेन बिरियानी खाइ लिए फेन होटलवलाकेँ जैसे पेरमेन्ट पैसा जमा कऽ कऽ भेज देब हम